ہیلو جی سر آپ منصوری ہوٹل سے بول رہے ہیں جی میں نے آپ کے یہاں پہ کچھ سامان آڈر کیا تھا قورما یہ نہاری وغیرہ اور دال بھی آڈر کی تھی اس میں چکن فرائی آڈر کیا تھا چکن تندوری آڈر کیا تھا اور اس میں کیا ہے میں دال قیمہ آڈر کیا تھا ہری سبزی آڈر کی تھی تو اس میں سر مجھے نہاری اور قورما ہٹانا تھا تو اس کے لیے میں تو کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے لیکن وہ ہٹ نہیں پا رہا ہے تو آپ اس کے لیے کچھ بتا دیجیے یا پھر آپ خود سے ہٹا دیجیے جی سر جی میں تو دیکھ رہا ہوں اس کو کر رہا ہوں لیکن وہ ہٹ نہیں پا رہا ہے آپ دیکھ لیجیے ایک بار ہٹا دیجیے جی سر جی جی جی قورما اور نہاری یہ ہٹانا ہے ہم کو جی سر جی جی جی اس کو ہٹا دیجیے جی سر جی جی جی ہٹا دی جی ہٹ چکا ہے جی ٹھیک ہے سر ٹھینک